میں ہارڈ کاپی پڑھنا پریفر کرتا ہوں ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آرام دہ ہے اور جو الکٹرانک ورزن ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے تو میں کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں فزیکل کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں اور الیکٹرانک ورژن کو میں اوائڈ کرتا ہوں اس کو میں کم ترجیح دیتا ہوں میں دس صفحے تک تو میں الیکٹرانک ورژن کی کوئی سی بھی کتاب مضامین پڑھ لیتا ہوں مگر اس سے زائد کی جو بھی کتابیں ہیں اس پھر میرے بس کا نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو پہلے ہارڈ بائنڈنگ کراتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں فزیکل کتاب کی شکل میں اس کو پڑھتا ہوں میں آڈیو بکس تو میں نے کم ہی سنی ہیں اور آڈیو بکس کافی مفید ہوتی ہیں اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے پہ سنا جا سکتا ہے بہت آرام بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے کئی ساری جو ہے معلومات آپ گاندھی جی کی جو ہے کیا نام ہے بایوگرافی مولانا ابوالکلام آزاد کی بایوگرافی اور اسی طریقے سے حدیث شریف اور آل انڈیا ریڈیو کی جو ہے ہم کیا نام ہے بہت سی سروسز کو ہم آنلائن ہم سنتے رہتے ہیں استفادہ کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ